ट्रैकिंग ग्रुप साढ़े ट्रैकिंग ग्रुप ते उऐ हे एनसीसी आहले साढ़ा एनसीसी दी अपना ग्रुप हा साढ़ी बटालियन ही अपनी अपनी साढ़ी यूनिट ही ट्रैकिंग कैंप जंदी ही ते स्हानू आपू आरैंज करने दी कोई जरुरत नेईं ही पौंदी स्हानू गवर्नमेंट दी तरफ तू एनसीसी दी तरफ तू मिलदी ही साढ़े ट्रैकिंग ग्रुप च कोई पजांह् सौ इक इक टैंम च होंदे ना हर ट्रैकिंग च नमें नमें बंदे होंदे हे कोई आरैंज करने दी जरुरत नेई पौंदी हल्ली बी में टच च सारें दे टच च आं जेहडे़ ट्रैकिंग करन गे हे मेरे कन्नै ग्रुप सारे मेरे बडे़ शैल दोस्त ना मतलब काफी बनदी साढ़ी ओहदे कन्नै क्योंकि एनसीसी आहले हमेशा बनस ए कैडिट आलवेज ऐ कैडिट साढ़ा सनेरयो ऐ हमेशा साढ़ा ऐ बोलना ऐ हमेशा साढ़ी यूनिटी एंड डिसीपलेन साढ़ा एनसीसी दा मोटो ऐ साढ़ी यूनिटी हमेशा दी है ऐ सो में हमेशा उंदे कन्नै अपनी आपू आरेंज करने दी कोई जरुरत नेई पैंदी ही स्हानू गवर्नमेंट दे थ्रू ऐ सब मिलदे हे ट्रैकिंग सूट बगैरा गड्डियां बगैरा जिन्ने ग्रुप बगैरा हे कन्ने आहले कलीग बगैरा सारा कुछ मिलदा हा स्हानू जरुरत नेई पैंदी ही कि असें गी आरैंज करियै हमेशा ओह् आरैंज करदे हे क्योंकि एह् आरैंज करना ऐ इयां आरैंज करना ऐ किन्ने बंदे जान गे किद्धरु जान गे ट्रासपोटेशन बगैरा सब किश आरैंज करी दिंदे है स्हानू जरुरत नेई पैंदी आरैंज बगैरा करने दी सो बाकी जेहड़ा ऐ ते अस जेहडे ट्रैक करना चाहन्ने असें उतराखंड ट्रैक कीते दा ऐ में एमपी जां छत्तिसगढ ट्रैक कीते दा और इक में अमरकढं ट्रैक किते दा सो तिन चार ट्रैक कीते दे ना जेहडे़ मेरे हिमाचल ट्रैक कीते दा इक ट्रैकिंग बगैरा कीते ना जेहडे़ मतलब हिमाचल करी लेआ उतराखडं करी लेआ सो हून अग्गे में चाहन्ना कि हून कोई माउंट च प्रमिशन मिलै खास कर जेहडे़ मांउंटएवरस्ट बैगरा च लोउर बिच ओह् मिले कोई के टू बगैरा दी माउंटऐवरस्ट दी कोई नार्मल प्हाड़ बगैरा दी जियां इंदी एक्सपिटिशन मिले ज्यादा में जाना चाहन्ना में ओह् ट्रैकिंग मिगी ज्यादा स्हेई लग्गना ऐ खास कर माउंटएवरस्ट ते यू नाऊ बड़ा ज्यादा फैंमस ऐ ओह् एक्सपिरीसंय होई जाए ते और केह् चाहिदा बंदे गी उसदे बेस कैंप तांई एक्सपीडेशन चाहिदी ऐ मेनू बेस कैंप बगैरा ते ज्यादा होंदे उत्थै गै में इक कैंप लगा आवां गा इक ट्रैक लगा के आवां गा ते पता चले मेनू थोह्ड़ा बहूता उंदे बारे च फिर में अग्गे होर बी ट्रैक बगैरा दे बारे च दिक्खना के केहडे़ केहडे़ ट्रैक कर सकना में नेईं कर सकना और जित्थै में जाना मैक्सीमम प्हाडे़ं साइड जां अपने श्रीनगर बगैरा जित्थै ट्रैक बडे़ ना श्रीनगर च उत्थै जा ट्रैक बगैरा श्रीनगर दे बाद हिमाचल बगैरा ट्रैक ना जेहडे़ उद्धर आहली साइड जां में उतराखड दे कोई ट्रैक ना जेहडे़ नेनीताल ओहदे बाद नेपाल बगैरा आहली साइड बूटान बगैरा आहली साइड प्हाड़ ना बडे़ सोह्ने में चाहन्ना कि में उद्धर ट्रैक करां कन्ने फार्न कन्ट्री कन्ने फार्न बिच मैनू कैनेडा बगैरा च जेहडे़ नार्मल प्हाड़ ना थोह्डे़ बहूते ओह् इक स्बीटजरलेडं प्हाड़ जेहडे़ कि मेन हर कुसै दा सपना होंदा कि स्बीडरलैंड प्हाडे़ं च टॅैंकिग करां लो ट्रैकिंग करनी स्बीटरलैंड ट्रैकिंग बड़ी ज्यादा शैल होंदी ऐ ते मेनू ओह् चाहिदी कि में स्बीटरलैंड ट्रैकिंग करने दा मौका लब्भे इक बारी ते क्योंकि सपना होंदा बडे़ बडे़ लोकें दा मेरा सपना है कि स्बीटरलैंड ट्रैक करां स्विट्जरलैंड दे प्हाडे़ं च क्योंकि उदी बदियां बड़ी सोह्नियां होदियां कुतै ट्रैक करने दा मौका लब्भे जेहडे़ मतलब अग्गे हून में दिक्खा ना कि ट्रैक कैंप किते ना में ते नाॅलेज मिली गेई ऐ में नाॅलेज बाकी जेहडे़ बच्चे ना अग्गै बी जेहडे़ ट्रैक कैंप जंदे ना जारदे ना जिन्हेगी नेईं पता ट्रैक कैंप च केह् केंह् समान चाहिदा होंदा ऐ केह् केह् चीजां उत्थै करनी चाहिदयां के्ह नेईं करनी चाहिदयां ओहदे बारे च हून में उनेंगी प्रोत्साहित करां थोडा उनेंगी अवेयर करां कि तुसें केह्डे़ कम्म नेईं करने उत्थै केह्डे़ नेईं करने इक तरह दा मतलब सोशली में इक नानॅ गवर्नमेंटल आरगैनाइजेशन जेहड़ी कि हैल्प करे बच्चे दी अग्गै कम्पीटिशन च जाने आस्तै ओह् करना चाहन्ना कन्नै में अपने इक ट्रैक दा खोलना चाहन्ना कि में अपना ट्रैकिंग बगैरा दा कोई इंस्टीटयूट खोलना जां फिर ट्रैकिंग ग्रुप जेहड़ा बी कोई हाई लेवल दा नेक्सट लेवल दे ट्रैकिंग लेवल दे ग्रुप होवे उसी जाइन करना ते ओहदे कन्नै रौहना ट्रैवल करदे जंदे रौहना ट्रैक बगैरा करां फार्न कंट्री च इंडिया च इडियां बैगरा ते फार्न कंट्री च ट्रक बगैरा कम्पीटिशन बगैरा में सारा किश एक्सपलोयर करां में एक्सपलोयर होना स्हेई तरीके कन्नै में चाहन्ना कि सारे कम्म में अपने जंग ऐज च गै करी लें सट्ठ साल थमां पहले पैहले में सारे ट्रैक बगैरा एक्सपिटिशन ऐ जेहड़ी ओह् करी लेआं ज्यादा स्हेई रहे गा मेरे आस्ते ते उंदू में एह् सोचेआ कि में कोई डिफैसं बगैरा जाइन करी लेआ आर्मी बगैरा जाइन करी लेआ आर्मी च तुसें गी शायद नेई पता आर्मी च पेरा फोर्सिस होंदी ऐ पेरा फोर्सिस इक नाइन पेरा स्पेशल फोर्सिस जेहडी नाइन पैरा स्पेशल फोर्सिस ऐ ओह् माउटेनिंग बैगरा बिच बारफेयर बिच बडी ज्यादा हाई क्लास होंदी ऐ ओहदी टेकटिस बडी ज्यादा स्हेई होदी ऐ ते में चाहना कि में आर्मी जाइन करा ते में नाइन पैरा जाइन करा ओहदे च मिगी गवर्नमेंट तरफा मौका मिलेआ माउटं एवरस्ट स्किल करने दा माउंटकलिव के टू चढ़ने दा सारे माउंटेन चढ़ने दा जिन्ने बी है ना माउंटएवरस्ट बैगरा हिमालय बगैरा रेंजेज बगैरा कुतै जाने दा मौका लब्भे गा गवर्नमेंट तरफ थमा पूरा पूरा स्पोट मिलेगा मतलब अपनी फैमंली स्पोट बी करी सकना जेहड़ी गवर्नमेंट तरफ तू बाकी अपने खर्चे जेहडे़ ओहेबी गवर्नमेंट तरफ थमां हैल्प मिले गी ओहदे बास्तै सबसिडी दिती जाए गवर्नमेंट दी तरफ तू सो इक तरह कन्नै में चाहना कि जाइन करां ताकि में प्हाडे़ं दी ओर ज्यादा एक्सपलोयर करी सकना उत्थै ट्रैनिंग करी सकना उत्थे प्हाडे च ट्रैनिंग करदे हो ते तुसेंगी पता लग्गी जंदा कि उत्थै केह् जेह लोक रैंहदे ना किस स्हाब दा बातावरण होंदा ऐ सब पता लग जंदा ऐ आर्मी च कुन नेई जाना चाहंदा आर्मी च ज्यादा तुस पैरा एसएफ जाइॅन करी लैओ तुसें गी माउटेनरिंग दा ऐसा कोई ऐसा चीज नेईं रौहनी तुसेंगी सारी एक्सपिटीज मिलेगी सारा कुछ मिलेगा हर जगह जा सकदे ओ तुसें गी बड़ा ज्यादा स्हेई होंदा अक्सपिटिशन बगैरा में चाहना कि उत्थें में जाए अक्सपिटिशन बगेरा फाॅलो करां अक्सपिटिशन मिगी लगदा के बड़ा ज्यादा स्हेई रैहना मेरे आस्ते उद्धरु काफी ज्यादा इन्कर्ज करदा कि में हून जां उत्थै सारा कम्म करां ज्यादा इस तरह तू अडवान्टेज लब्भे लेता जाए ते कि ओह् उंहे गी कर्ज करे कि जिसले में थोह्ड़ा ऐज च पुज्जना उसलै थोह्ड़ी हैल्प मिली जाए गी थोह्डे़ और ग्रुप आंदे ना कि और इन्वालव हो जाएगा और ट्रैकिंग होई जाएगी मेरे ग्रुप सर्कल थोह्ड़ा बढ़ जाएगा जेकड़ा सर्कल ऐ में चाहना कि में अग्गे जा के नाइन पैरा असएफ जाइन करां और इंडियन आर्मी जाइन करां जाके में अपनी जाॅव बगैरा दिक्खां आपना एक्सपोर्टेशन बगैरा फालो करा उऐ कम्म करां एह् ज्यादा स्हेई रवे गा में आक्खना ते में सोचना कि एह् कम्म लोकें गी करदे रैहना चाहिदे ना स्हानू प्रोत्साहन मिली सकदा बंदा फिट रैहंदा ऐ बुड्ढा होवे जवान होवे एगजेंप्ल लेना चाहंदा में एगजेम्पल ऐ इक साढ़ी शायद तुसें नेईं सुने दा होऐ तुस आनॅलाइन सर्च करगे ते तुसेंगी पता चलना नाइन पेरा एसएफ दे आफिसर ऐ रिटायर्ड ब्रगेडियर सिखावत सर जेहडे़ कि मेरे रोल माॅडल ना ओह् ना नाइन पेरा दे माउटेनर ना दो तिन बार उनें माउटं एवर्स्ट कीते दा होंदा ऐ ते दो तिन बार और बी माउटैंन उनें स्किल कीते दे ना जेहदी बजह कन्नै कि इक तरह कन्नै ओह् साढ़े रोल माॅडल बनगे ना बंदा ओह् जेहड़ा बनना चाहंदा कि इन्नी ज्यादा ऐज च होवे ते फिफ्टी सिक्टीस फाइव सिक्टीस ऐज दी बी बिल्कुल फिट ना ओह् उनें बड़े बार माउंट बगैरा जेहड़ी ऐ ऐवरस्ट बगैरा माउंट के टू बगैरा कंचन चुगां बगैरा उनें गी स्कोर कीते ऐ चढे़आ ऐ एह् ते उंहे बड़ा कोला दिक्खा उनेंगी कन्ने कन्ने आफॅिसर बी ऐ है पैरा फोर्सिस दे काॅमाडो बी ऐ है सो सारी तरफ दा उनें दी हैल्प होई जंदी इक तरह दी कि अफ्सर बी ऐ स्पेशल फोर्सिस बी ऐ है अपने शौंक बी पूरे करा दा ऐ प्हाडे़ं बिच बी रेहा दा ऐ प्हाडे़ं दे कम्म बी करा दा प्हाडे़ं दा सब कुछ करा दी बी ऐ ओह् आस्ते केह् कम्म ओह् इनॅजाए करा दे हैल्प फुल्ल हून गै इक तरह हून स्हानू एह् बड़ी हैल्प करन गै स्हानू एह् ते में आक्खना कि एह् मतलब इक दिन दा कम्म ऐ ते इक तरह दी हैल्प करे गा स्हानू अग्गे आएगा स्हानू और हैल्पफुल होवे गा ऐ ओहदे कन्ने स्हानू और मतलब अचीवमेंट हासल करने दा मौका लब्भेआ एहदे कन्नै जेहड़ी ऐ एक्सपोर्टेशन बगैरा ऐ सारा किश कम्म कम्म बी मि लगदा करी लेना चाहिदा एहदे कन्नै तुसें गी हैल्प मिलदी ऐ ओर ज्यादा ओर मौका मिलदा ऐ अग्गे जाइयै और जाइन करो चीजा तुस जिंगदी च अग्गे बधो अपनी लाइफ च बहुत ग्रो करो तुसां दी फैमली ्प्राउड कर सकदे ओ इक तरह कन्नै अगर तुस नाइन पैरा असएफ जाइन करी लेंदे ओ तुसें अपनी फैमली गी स्पोर्ट करी सकदे ओ तुस अपनी ऐम दी जेहड़ी तुंदा थाट ऐ जेहडे़ तुंदे फारवर्ड जेहड़ा सोच अपनी स्पोर्ट कर सकदे हो दोनो चीजां किट्ठे रेह् के कर सकदे ओ ओहदा तुसेंगी देऐ चीजां कर सकदे ओ अगर तुस ऐम गी फाॅलो करा दे ओ फैंमली गी स्पोर्ट करा दे ओ तुसेंगी लगदा अपने बच्चे आस्तै अपनी फैमली बिच काफी इस तरह दा रोल माडल अपना इक ते रोल माॅडल स्थापित होई जाना तुंदा कि भाई एह् बंदा ने अचीबमेंट कैसी कीती बंदे ने जाॅव बी करा दे ऐ बंदा अपनी इच्छा दा कम्म बी करा दा ऐ खुश बी ऐ कन्नै कन्नै मतलब इसी कोई खुशी मिला दी खुशी दे कन्नै थुआढ़ी हैल्प बी होवे गी सारा कम्म करने दा एह् मांउट एक्सपलोयर करने दा सारा किश कम्म करा दे मांउट एकसपिटेशन जाने दा ट्रैकिंग जाना चाहिदा हैल्प करदा में में आक्खना कि तुस जेहका करी लेने चाहिदे ना अगर तुस नाइन पेरा एसएफ ओर मौका मिलना ऐ तुसेंगी अक्सपिटेशन च जाओ तुस ज्यादा ज्यादा एक्सपलोयर करो तुस सारे दे सारे कंट्री मिलदी ना एह् नेई सिर्फ तुस अपनी कंट्रिस दे मांउट बगैरा ऐ हिमालय बगैरा रिजन बगैरा चाहे ट्रैकिंग ऐरियास बगैरा हाईवे बगैरा मिलदे न तुस फार्न दी रेंजस बगैरा बी एक्सपलोयर कर सकदे ओ नाइन पैरा दी टाईअप होंदी फार्न गवर्नमेंट कन्नै फार्न आर्मिज कन्नै तुसेंगी बड़ी ज्यादा आर्मी मिलन गी बाहर बाहर दी आर्मी बड़ी ज्यादा कमांडो बगैरा स्पेशल फोर्सिस तुसे गी मौका मिलना उंदे कन्नै केह् होंदा कि दे क्नने जा के बाहर ट्रैक करो उंदे कन्ने जा के बाहर ट्रैकिंग करो उंदे कन्नै जाके प्हाडे पर अपरेशन करो प्हाडे़ं उप्पर जाइयै एक्सेस करो उंदे कन्नै इक तरह दी हैल्पफुल होई जंदा तुदें आस्तै ओह् तुंदा इक पुरा नेचर तुंदा इक बाॅडी पूरा हिम्यून दा अंदर होल सिस्टम जेहड़ा इन्वालव होई जंदा इक तरह कन्नै ओह् आई तिकं ऐ सारा कुछ करना चाहिदा एह् तुंदी बड़ी एह् तुसें कम्म बड़ा ज्यादा मतलब स्हेई ऐ तुंदे आस्तै इस स्हाबे करदे जाना चाहंदे ओ ना तुस